उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सांस्कृतिक तौर पर क्या अंतर है भाषा भोजन मौसम कपड़े पौलटिक्स साक्षरता भूगोल अवसर आदि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में वैसे तो कोई अंतर नहीं है दोनों ही भारत के हिस्से हैं लेकिन फिर भी मौसम के अनुशार हर जगह का खाना पहनना अलग होता है उत्तर भारत में जो है अलग तरह का पहनना लेकिन दक्षिण भारत में गर्मी अधिक होती है तो वहाँ पे अलग तरह के पहनना है अलग तरह का खाना है साक्षरता दोनों जगह करीब करीब बराबर है भौगोलिक अंतर है इसीलिए सब तरह का अंतर आ जाता है उत्तर भारत के लोग जो है अनाज के रूप में गेहूं चावल ज़्यादा खाते हैं और जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो लोग चावल का उपयोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि चावल की जो है ठंडा माना जाता है और बाकी हमारे हिसाब से कोई विशेष अंतर नहीं है साक्षरता जो है सभी जगह बेहतर है